हलो हलो हाँ हाँ जी मेरेको एक डबल डोर डबल डोर ये फ्रिज खरीदना है तो वो घर के हिसाब से चाहिए है

हाँ व्हेर्लपूल वो कंपनी के बारे में सुना तो है

अच्छा इसकी पा व्हर्लपूल का बताया नहीं आपने ठीक है फ्रीज तो इसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी

अच्छा अच्छा तो अपने को क्या डिस्काउंट इसपे कितने में पड़ेगा ये फ़ाइव परसेंट है ना अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा तो ठीक ठीक है ठीक है धन्यवाद